आं डॅायवर काका म्हाका सांग म्हाका न्ही सारस्वत विद्यालय प्रायमरी स्कुलान वचपाक जाय आनी रस्तो हांवें आयकला की काम करता म्हणून थंय म्हाका सांग म्हाका थंय आतां पावपाक जाय बेगीन म्हजी भुरगीं बोवाळ घालतली काँसर्ट आसा आज म्हजो म्हाका सांग म्हाका कितको वेळ लागतलो थंय खड्डे खणला खंय चालरस्तो ना म्हणटा कोण भ वयल्यातल्यान वच म्हणटा कोण कमलेश्वर गॅरेजी कडल्यान वच म्हणटा आसा थंय खंयच्यान तरी दुसरी वाट आसा जाल्यार म्हाका मातशेॆ कळय कित्याक म्हजी भुरगीं रावतली थंय भुरगीं न्ही स ल्हान भुरगीं ती खूब बोवाळ घालतली तांकां पळोवपाक जाय तांकां हांगा थंय धांवतली ती तांकां लक्ष दिवपाक कोण ना म्हाका मातशें वाट आस जाल्यार दाखया खंयचो तरी दुसरो रस्तो बी आसा लागी श्योर्टकट बी आसा तांबडो रस्तो सुद्दां चल्ल्या जाता म्हाका बेगीन तितले हांव पावतलें म्हणून आनी कितें ना जाल्या आनी कितें दुसरो उपाय आसा दुसरे कडेन खंयच्यान तरी म्हाका सारस्वत विद्यालय कडेन पावता तशी म्हाका गाडी करूंक मेळटली ड्रायवर काका तूं मात्सो म्हाका स हॅल्प कर म्हाका सामके पावपाक जाय नाजाल्यार हांव हांगाच उरतले भुरगीं बोवाळ घालतली रस्तो आसा तसो